जीअं त थाणा डिस्ट्रिक्ट में रहंदे तीअं हाणे जाम टेक्नोलॉजी वधी वई आहे हीअं पहिरों गवर्नमेंट बसियूं हलंदियूं हुयूं उन में भाड़ो घटि हूंदो हुओ ऐं पहिरीं त असां वेंदा हुआसीं पंजे नंबर सत्संग ते बि शांति प्रकाश दरबार में पंधु पंधु वेंदा हुआसीं हेड़ी टेक्नोलॉजी न न हूंदियूं हुयूं पहिरीं हाणे त ऑटो ओला कारियूं जाम थी वियो आहिनि ऐं सहुल्यत जाम थी वई आहे गवर्नमेंट जूं बसियूं हलनि थियूं जंहिंमें असांखे सुविधा मिले थी ऐं भाड़ो बि घटि आहे ऐं शुरूअ खां तकलीफ़ घटि आहे ऐं भॻवान जी दया आहे ऐं टेक्नोलॉजी वधी आहे हरे